डिजिटल पेंटिंग आसान छै एकरा बहुत बार मिटायके दुबारा सही करिके बनैल पड़ै छै हाथवला हाथ वला पेंटिंगमे थोड़ा मुश्किल होइ छै डिजिटल पेंटिंगमे आसान होइ छै एकरा कइ बार मिटैके बनैल पड़ै छै फिरसँ

हमे दू हजार पन्द्रहमे पेंटिंग बनैल शुरू कर लेलिए बहुत अच्छा लगल बनायमे हाथवला पेंटिंगसँ डिजिटल पेंटिंग बहुत आसान होइ छै देखैमे भी अच्छा लागै छै